चोहतरि पाईंट चारि जंहिंमें पुरुषनि जी आहे ॿियासी पाईंट चोॾहं मायुनि जी पंजहठि पाईंट छाहेतालीह इन करे छो जो मायुनि जी घटि आहे ऐं पुरुषनि जी वधीक छो जो इन करे छाकाणि त मायूं वेचारियूं छा कनि मायुनि जूं डिलीवरी थिए या छोकिरी ॼमें त कंहिंखें कोन पसंदि अचे ऐं गांवनि में हालति छा लॻी पई आहे गांवनि में छोकिरियूं विकामजंदियूं आहिनि छो जो पैसे जे न हुअण करे छोकिरियूं विकामियूं वेंदियूं आहिनि ऐं छोकिरियुनि जो नीलाम कयूं वेंदियूं आहिनि उन ई हालति में वेचारियूं नियाणियूं छा कनि ऐं किथे त ॾिसो ॿुढिरनि सां उन नियाणियुनि खे ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि जेके नियाणियुनि जी इज़त खे ख़तम करे छॾींदा आहिनि ऐं किथे त ॾिसो त नियाणियूं केतिरियूं ख़ुशि आहिनि ऐं किथे त हालतूं अहिड़ियूं लॻियूं पियूं आहिनि जंहिंजी को ॻाल्हि ई न आहे पुरुषनि जी इन करे अहमियत वधीक आहे जो जो मर्द वधीक आहिनि जो मर्दनि खे त कुझु न थींदो आहे ऐं लेडीस जे लाहे प्राबलमूं कठियूं थींदियूं आहिनि